सिंधी गाननि ते अगरि वाद्य यंत्रनि जी ॻाल्हि थिए थी त असांखे सभिनि खां पहिरीं हिकिड़ो चित्र यादि ईंदो आहे जो प्रोफेसर पदम श्री राम पंजवानी जो आहे जो मटके खे वॼाए पंहिंजा गाना सुरीला गाना गाईंदा हुआ ऐं असां सिंधी भॼन गायूं लाॾा गायूं त ढोलक खे ऐं इस्तेमालु कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं ढोलक ते चमिचो वॼाए इस्तेमालु कंदा आहियूं मंजीरो वॼाईंदा आहियूं बीन त असांजे सिंधियुनि में केरु वॼाईंदो कोन आहे हारमोनियम वॼाईंदा आहियूं ऐं खड़ताल वॼाईंदा आहियूं शहनायूं वॼाईंदा आहियूं असां इहे इहे वाद्य यंत्र इस्तेमाल करणु पसंदि कंदा आहियूं